मूंखे नंढपणु खां ई बाग़ में वण टिण पोखण जो तमामु शौक़ु आहे इन करे मां घर जे विरांडे में बाग़ ठाहे रखियो आहे इन करे उन में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा वण पोखिया आहिनि जीअं त साओ मसाले जो ॿूटो साओ मिर्च जो ॿूटो तुलिसी टमाटे जो पौधो मिठे निम जो पौधो पोखियो आहे मां पौधनि खे विरांडे में इन करे पोखियो आहे छाकाणि त उते सिज जी रोशनी सुठी ईंदी आहे जंहिं करे ॿूटा जल्दी वधी वेंदा आहिनि ऐं बरसाति जो पाणी बि लॻंदो आहे तंहिं करे ॿूटनि जी वाधि जल्दी ऐं सुठी थींदी आहे मां पंहिंजे बाग़ में गुलाब जे गुल जो ऐं मोगिरे जे गुल जो पौधो बि पोखियो आहे जेॾीमहिल मां पूॼा कंदी आहियां त मां गुलाब जो गुल पंहिंजे ॿूटे मां पटे आरिती जी थाली में विझंदी आहियां ऐं मोगिरे जे गुलाब जी माला भॻवान जे लाइ ठाहींदी आहियां मां उन जे अनुभव सां इहो सिखियो आहे त सभु पौधा हिक ॿिए सां गॾु रही ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं जेको पौधो अलॻि रखियो वेंदो आहे सो जल्दी वाधि न खाईंदो आहे

जीअं हू जल्दी वाधि खाई सघनि